हमारे क्षेत्र मे स्वास्थ्य सेवा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर पर है जिसके वजह से हमें बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है क्योंकि हमें बहुत सारे स्वास्थ्य सेवाएं समय पे उपलब्ध नहीं हो पाती है इसीलिए मैं सुझाव देना चाहूंगी की यहाँ पे कुछ सरकारी अस्पताल जरूर हों जिससे निम्न स्तर के लोग भी अपना इलाज करवा सकें और इस कुछ फायदा भी उन्हें मिल सके जैसे कि स्वास्थ बीमा योजना वैसे तो यहाँ पे एक ही सरकारी अस्पताल है जो कि बहुत दूर है जिससे हमें बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं तो मैं चाहूंगी यहाँ पे कुछ ऐसे अस्पताल भी हो जो कम खर्च में अच्छा इलाज कर सके जिसमे सुंदर से सुंदर और अच्छे से अच्छे डॉक्टर हो